माराज साजित होरें बोल्ला दे आटो डरैवर एह् माराज तुंदा बांटू ने तुंदा नंबर दित्ता मिगी ते में सुनेआ तुस फेरे शेरे लांदे ओ स्पेशल आटो चलांदा कुसेगी

माराज बारां तरीके धोड़ी जाना हा आं बारां तरीक परले पास्से नी अपने केह् आखदे उसी ओह् सियाढ़ बाबा आं बस्स बस्स टयूशन टयूशन पढ़दे जागत इयां जिद्द करा दे चऊं पंजें दिनें दी अहें पिकनिक लेई चलो पिकनिक लेई चलो मैहां पता नी केह् हुंदी पिकनिक ते महा चलो तुसेंगी लेई जन्नां फेरी औन्नां मीं चक्कर कराई औन्नां एह् के चक्कर ऐ केह् कराया शराया केह् एह् मेरे अपने ग्रां दा मुड़ा

मतलब अपना चाचे दा जागत पंज बंदे कोई होर नीना अपने अग्गे पिच्छे कोई तुंदा यार दोस्त कोई बड्डा आटो होवे चार टैरी आह्ला ओह् ओह् अस्स पाई लैगे इयां गोदी गादिया फ्ही खिच्ची लैगे अस ते किन्ने किलोमीटर एरिया किन्नी जगह ऐ एह् चलो किन्ने केह् पैहे मैं किन्ने हारे किन्ने पैहे लग्गन केह् चक्क ऐ आं हुन तुहें पता जागतें दा रूह तुहेंगी पता ते ऐ जागतें एक्क चीज दिक्खी दुए दा पैहले गै मन आई जंदा खरै आक्खन उत्थै बी जाना उत्थै बी जाना

त्रै अवा गल्ल इकह करनी त्रै ज्हार रपेया थोड़ा बद्ध ऐ नेईं त्रै ज्हार रपेया मैं पूरे सालै दी त्रै ज्हार रपेया मैं साले दी फीस नी बनदी उंदे कोला मंगी मंगिये ओह् नी दिंदे दऊं नी गल्ल पंदरें पर मुक्को ना मेरी ते ना तुंदी ठीक ऐ ते सवेरे जाना कोई सत्त साड्डे सत्त बज्जी जाने मती नी होई ते अट्ठ के बज्जंगन अट्ठें कोला बद्ध नी

आं ते शामी तुसें अपने स्हाबै नै गड्डी खिच्चियै रक्खनी ते शामी पंज बजे जागतें गी घर पजाना ई अपने आं ते अच्छा चलो ठीक ऐ फ्ही